हैलो में बीह् तरीक समान लैता हा दालां बगैरा लैतियां हियां थुआढ़ी दुकान उप्परा ओह् मतलब खराब निकलियां ते तुस ओह्दे बदले मिगी कैश देई सकने आं ते ओह् समान देई अपने पैसे बापस लैने आ ते अच्छा मतलब समान दे बदले समान देई सकने आं ना ते में तुंदे कोला दाल लैती ही ते ओह् खराब निकली ते में तां करियै फोन कीता की खराब निकली ते कैश देगे जां समान दे बदले समान देगे अच्छा ते एह् गल्ल पुच्छियै सनानी ठीक ऐ फिर